सब नमस्ते सर उनको महेरूमगंज जाना है जैसे वहाँ से जाने में कितना टाइम लगेगा

क्या नहीं नहीं क्या दिक्कत है जैसे आपको जाने में कोई परेशानी है उतना दूर जाने के लिए कैसे क्या करेंगे कहाँ उतरेंगे अम्बेडकर नगर किराया लगेगा वहाँ का पचहत्तर रुपये वन साइड का जी रसीद तो कटेगी न सरकारी रसीद उसमें मिलेगी आपको कि हाँ कितना रसीद नहीं आपको कैसे नालेज होगा कि कितना रसीद लगा इसका जाने का उतनी टाइम के लिए अगर वो टाइम रहेगा तो रुकेगा नहीं तो चलेगा बराबर दो आदमी का डेढ़ सौ लगेगा बच्चे का पाँच साल का कोई किराया नहीं लगता वो तो फ़्री सेवा है पाँच साल के ऊपर का जो रहेगा उसका किराया लगेगा पाँच साल के बच्चे का छूट रहता है पाँच साल का छः साल का रहेगा तो उसका आधा लगेगा हाँ हाफ़ किराया जैसे छः बजे छूट गई तो आठ बजे उसका टाइमली है अकबरपुर जाने का वहाँ आप साढ़े आठ बजे तक छोड़ देगा नहीं दो ढाई घण्टे लगेगा

हाँ अकबरपुर डीपो का और कोई बात और कोई बात हो तो बताइए नहीं नहीं पहले ही ले लेते हैं हाँ पैसा रसीद कट जाएगा उसके बाद पहुँचने के बाद आपसे कोई जिम्मेदारी नहीं तब आपसे पैसा थोड़ी न कोई माँगेगा नहीं कोई

हाँ हाँ रहते हैं दलाल नहीं तो ऐसा नहीं होगा न जो सही है इस जैसे प्राइबेट है तो उसका बात अलग है रेगुलर है तो उसका बात अलग है प्राइमरी में दलाल ज्यादा लगते हैं रहते हैं ठीक है सर रखते हैं फिर बताएँगे नमस्ते